जय झूलेलाल भारतीय फिल्मूनि में जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे मनोरंजनु थींदो आहे मां परिवारिक फि सबंधित फिल्मूं ॾिसण लाइ इलाही वणंदो आहे हुन में सभु गॾिजी करे हलंदा आहिनि हिक ॿिए जो साथ ॾींदा आहिनि जंहिं फिल्मुनि जीअं फिल्मुनि जा नाला आहिनि हम साथ साथ है हम आपके है कोन कभी ख़ुशी कभी ग़म आहे फिल्मुनि में मिलंदा आहिनि बिछड़ंदा आहिनि वरी मिलंदा आहिनि ई सभु फिल्मुनि में हलंदो आहे मुंहिंजो मनु पसंदि एक्टर सलमान खान आहे सलमान खान हम साथ साथ है फिल्म में प्रेम जो किरदार कयो हुयंई सलमान खान दबंग फिल्म में बि सुठी एक्शन कई हुयंई हिन में पुलिस वारे जी एक्टिंग कई हुयंई गुंडे खे पकिड़ण ऐं हुन में चश्मो पोयता रखण जे ऐं पट्टो हलाइण जी एक्टिंग वणंदी आहे मूंखे मूंखे वणंदी आहे ऐं हुन दबंग फिल्म जो हिकु हुओ गानो हुड़ हुड़ दबंग गानो इलाही वणंदो आहे मुंहिंजो मनु पसंदि गायक अरिजीत सिंह आहे उहो अलॻि अलॻि गीत गाईंदो आहे जंहिं कीअं लव सॉन्गस रोमैंटिक सॉन्गस हाट ब्रेक सॉन्गस ऐं इलाही गीत गाया अथई हुनजा गीत सभिनी खे ॾाढा वणंदा आहिनि हू ॾाढो सुठो गायक आहे जय झूलेलाल